प्रणाम बोलू

पेट दरद होइ छै और की सब होइ छै अच्छा अहाँ और कोइ दिक्कत छै अहाँके अच्छा आबै छी अहाँके दवाइ वावाइ दए देबै बढ़िऑंसँ एंटिबाइटिक वाइटिक लिख देबै ठीक छै दवाइ वावाइ दए देबै बढिऑंसँ और कोइ दिक्कत छै ओ केतना उमर केतना उमर होइ छै मम्मी के ओ होइ सकलै की बोलियै अच्छा अहाँके अपने अच्छे दवाइ हम देबै देब ठीक छै मगर कैल्सियम ऊल्सियम दूध ऊध नहि खाइ छियै की ओ आइ हँ दूध देनाइ जरुरी छै कैल्सियम के कमी हेतै तऽ हड्डी मे दरद तऽ हेबे ने करतै ऊमर हो गेला के बाद खाना पिना खिआइयौ दियौ हम छियैक अहाँके चल नहि नहि सिर्फ दूध खेतै ने तऽ कैल्सियम कल अहाँ एबु ने तऽ कैल्सियम के टेबलेट अहाँके मम्मी के लेल लिख देब ठीक और तोहर भी तोहर भी लीख देब बाबू की पेट दरद बोखार और मथा दरद के दवाइ लिख देब ठीक गोर मे दरद छै तऽ मूव वूव लागबऽ मूव मूव वूव लगा सकै छ हँ मूव वूव लगाबऽ और कल हमर क्लिनिक पर तू आबि जौ ठीक छै कल आबऽ नओ बजे के बाद आबऽ नओ बजे के बाद आबऽ साढ़े नओ दस मे हँ क्लिनिक हमर देखल छ ने एहि लाइन बाजार मे छै लाइन बाजार पूर्णिया ठीक आओर कोइ दिक्कत खाय लिए ठीक छै ठीक छै कल कल आबू तब तब राखै छी